गोंयांत तशी मिडिया बरे तरेन कंट्रोल केली वयता न्यूज चॅनलां बी आसात तांचेर सुद्दां कोण तशे सँसर हाडिना जायत्यो बातम्यो ते दितात सत्तेंत आसले तांचीय टिका जाता जायते प्रकार पळोवंक गावतात आतां न्ही मो प्रत्येकाच्या हातीन मोबायल जाल्या ते म्हळ्या कोणूय खंयसरूय चित्रिकरण करता आनी रोकडेंच तें टीवी मेरेन पावता गोंयांत फ्रिडम ऑफ स्पीच आसा पूण डिफेमेशन केस अशे ज्यास्त कोण फुडें वचानान पुलीस कांयच करिनान डिफेमेशन म्हाजो तरी अनुभव आसा डिफेमेशन घातलें कोणें कोणाचेर कितें उलयलो बी छापून येयलें जाल्यार ताज्या बद्दल पुलीस कांय करिना फाल्यां तर ताका आफयतात आनी हाज्या फुडें करचोना इतकें सांगतात असो म्हजो अनुभव आसा मिडियाच्या बाबतीन पूण तशें फ्रिडम ऑफ स्पीच आसा कोणूय कितेंय उलोवं शकता फाल्यां तर पॉलिटिकली कोणाक नाका आसता पळय तांचेरूच मातशी बंदी येता बाकीचें जे सर्वसामान्य आसा ते जायते उलोवन कोणायचेरूय कशीय टिका करूंक शकतात